मां धूम पिच्चर में रितिक रोशन खे ॾिसी करे गाॾी सिखियो आहियां मां जाम गाॾी हलाईंदो आहियां लंबे लंबे रूट में गाॾी अलाई फास्ट हलाईंदो आहियां मूंखे जाम मज़ो ईंदो आहे ऐं रस्ते ते मां दोस्त यारनि सां गॾु मौजूं मजाक करे हलंदो आहियां ऐं गैरेज वारे खे गाॾी ॾियणु वेंदो आहियां मां जॾहिं गैरेज वारे खे गाॾी ॾियणु वञा तॾहिं गैरेज वारे जे अॻियां ॿीठो हूंदो आहियां ऐं जॾहिं सन्डे हूंदो आहे तॾहिं मां हर गैरेज वारे खे गाॾी ॾियणु वेंदो आहियां जॾहिं सन्डे सन्डे सन्डे ॾींहुं घुमणु वेंदो आहियां सर्विस कराइणु वञा ऐं ॻाॾी धुआइणु वेंंदो आहियां गाॾीअ में मूंखे जाम मज़ो ईंदो आहे जे के दोस्त सां गॾ बि मज़ो अलाई ईंदो आहे ऐं दोस्त यार नि मूंसां गॾु ईंदा आहिनि असां घुमंदा आहियूं अलाई लंबे रुट ते वेंदा आहियूं ऐं जाम गाॾियूं हलाईंदा आहियूं दोस्त यारनि सां गॾु अलाई मौजूं मज़ाक कंदा आहियूं राति जो ॿ बाइक ॿ बाइकूं हलाए ॿ बाइकूं खणी करे वेंदा आहियूं रस्ते ते ऐं जाम मस्ती कंदा आहियूं मूंखे चार बाईकूं आहिनि पंहिंजी ऐं चार बाईकुनि मां मां हर सन्डे ॾींहुं अलॻि अलॻि बाइक ॾियणु न ठहिराइणु वेंदो आहियां ऐं मूंखे माण्हुनि जी गाॾीअ जा कलर जाम मस्तु लॻंदा आहिनि गाॾियुनि सां गॾु मूंखे अलाई मज़ो ईंदो आहे गाॾियुनि हलाइण सां मूंखे अलाई मज़ो ईंदो आहे मुंहिंजे दोस्त यारनि खे मुंहिंजी अलाई ग गाॾियूं वणदियूं आहिनि